پہلی بات تو یہ کہ الحمد للہ مجھے اپنی تحریر میں ترمیم کی ضرورت بہت ہی کم پڑتی ہے کیوںکہ میں جب بھی لکھتا ہوں تو بہت سوچ سمجھ کر لکھتا ہوں ایسا نہیں کہ بس منہ اٹھایا اور کاپی قلم اٹھایا اور لکھ دیا نہیں نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کرتا ہوں میں پہلے سوچتا ہوں کہ کیا لکھنا ہے پھر لکھتا ہوں اور ہر بار غور کرتا ہوں اور میں جس موضوع پر لکھتا ہوں اس سے پہلے خوب اچھی طرح مطالعہ کر لیتا ہوں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو لیکن ان تمام احتیاط کے بعد بھی اگر ترمیم اور نظرِ ثانی کی ضرورت پڑ جائے تو میں اپنے استاد اور اپنے بڑوں سے رابطہ کرتا ہوں اور ان سے بات کر کے ان کو تحریر دکھاتا ہوں جب وہ چیک کر لیتے ہیں تب پھر سے اس پر نظرِ ثانی کرتا ہوں پھر فائنل اپنی تحریر کو اپنی شکل دیتا ہوں تو تو دیکھا آپ نے میرا طریقہ کتنا اچھا ہے اس میں پریشانی کم ہوتی ہے اور کئی موضوعات پر لکھنے میں آسانی ہوتی ہے